हीअं त घणई वाध्ययंत्र आहिनि जीअं त असां खे ढोलक में रुची ॾाढी आहे ढोलकु हर तरह सां हर भॼन में कमु ईंदो आहे शादियुनि मुरादियुनि में बि ढोलकु वॼायो वेंदो आहे ढोलक ते ई साज़ जा सुर सुठा लॻंदा आहिनि ढोलकु वॼाइण में आनंदमय ईंदो आहे व हिन ई ढोलक सां ई भॼन में तासीर जो वधंदो आहे इन्हीअ तासीर जे करे ई ढोलक में लाॾा ॿुकियूं ऐं हे उन्हीअ ते वॼायो वेंदो आहे ढोलक सां असां खे आनंद लॻंदो आहे इन्हीअ करे मूंखे रुची आहे त मां बि ढोलकु सिखां ऐं भॼनु ॻायां त ढोलकु वॼायां शादियुनि मुरदियुनि ते बि ढोलकु मां वॼायां ऐं अहिड़ीअ तरह मूंखे ढोलक में ॾाढी रुची आहे